हा बॉलीवुड भारत लाइ हर जॻह फैशन जो रोज़ में बि प्रभावित कयो आहे इन में अहिड़ियूं घणेई फिलमूं आहिनि जेके असांखे ॾाढियूं ई वणनि थियूं ऐं उन्हनि जे केरेक्टरनि जा कपिड़ा बि वणनि था पर उन खां वधीक सभिनीनि खां वधीक मुंहिंजे जीवन शैली में अहिड़ा कपिड़ा पसंदि कया आहिनि मां जेके मूंखे उन ड्रेस ठहिराइण जो बि मन थिए थो जीअं त साड़ीअ मां अलॻि अलॻि टाइप जूं ड्रेसूं ठाहे करे ऐं अलॻि अलॻि बनारसी साड़ियूं आहिनि उहे मूंखे ॾाढियूं पाइणु पसंदि आहिनि जीअं रेखा जी हमेशह बनारसी साड़ी हूंदी आहे उहा साड़ी मूंखे ॾाढी वणंदी आहे ऐं मां अहिड़ी वठण जी कोशिश कंदी आहियां अलॻि अलॻि तरह जी बिल्कुलु सिल्क में सॉफ्ट में ऐं मां उहे पाइण बि ॾाढी पसंदि कंदसि छाजे लाइ की साड़ी पाइणु असांजे भारतीअ संस्कृति में आहे भले बॉलीवुड जा अलॻि अलॻि फैशन अलॻि अलॻि कपिड़ा आहिनि उहे बि मूंखे पसंदि आहिनि उन में ब जीअं सलवार सूट आहे उहो मूंखे पसंदि आहे ऐं उन मां अलॻि अलॻि जेकी हीरोइन आहिनि जीअं श्रद्धा कपूर आहे उहा सलवार सूट पाईंदी आहे उहे मूंखे ॾाढा ई पसंदि आहिनि श्रद्धा कपूर जा सलवार सूट पसंदि आहिनि ऐं मूंखे रेखा जूं साड़ियूं सुठी लॻंदियूं आहिनि इहे ॿई मां वठण जी कोशिश कंदमि ऐं हर तरह सां ॾिसंदमि ऐं उहा हर हिकु ड्रेस बि ॾिसण जी कोशिश कंदी आहियां जेकी मुंहिंजे शरीर जे मथां सुठियूं लॻनि ऐं मां पायां त उन में मुंहिंजो सुठो लुक अचे छाकाणि त हर हिकु ड्रेस पाइणु असांजे लाइ ज़रूरी न हूंदी आहे असां हुन में कपिड़नि में कहिड़ा था लॻूं कहिड़ी तरह पसंद करे सघूं था असांखे उहो ॾिसणो हूंदो आहे की मुंहिंजे शरीर ते कहिड़ा कपिड़ा सुट कनि था हर हिकु कपिड़ो असांजे शरीर ते न ठहंदो आहे उन में अहिड़ी तरह असांजी ड्रेसूं ठाहिण जी कोशिश बि असांखे करणी हूंदी आहे ऐं असां उहा ड्रेस कीअं पायूं था केतिरे तरीक़े सां ऐं केसि ताईं उहा ड्रेस असांजे मथां सुठी लॻंदी इहो असांखे ॾिसणो आहे